मुंहिंजो जेको पसंदीदा अ आसन आहे उहो मुंहिंजो आहे बज्र आसन हिकिड़ो बज्र आसन ई एॾो आहे जेके असीं असीं रोटी खाई करे इन आसन खे लॻाए सघंदा आहियूं जंहिंजे पेट में गैस वगै़रह ठहींदी आहे या पाचन शक्ती घटि हूंदी आहे त हिन वज्रासन में वही करे असां रोटी खाइण खां पोइ घट में घटि अधि कलाकु वेहूं त इस इन में असांजी रोटीअ जी पाचन शक्ती वधी वेंदी आहे ऐं पेट में गैस वगै़रह जेका आहे न ठहींदी आहे ऐं हिकिड़ो इहेई आसन आहे जेको असां रोटी खाई करे इनखे लॻाए सघंदा आहियूं मुंहिंजो ॿियो पसंदीदा जेको आसन आहे उहो मंडूक आसन आहे मंडूक आसन असां खाली पेट लॻाए सघंदा आहियूं थोरो हल्को फ़ुल्को व्यायाम करे या भॼ दौड़ करे असां अगरि मंडूक आसन लॻायूं थी त पोइ असांजी जेका आहे इंसोलिन उहा प्रोपर ठहींदी आहे हूअ असांजी रोटीअ खे ऐं असांखे शरीर में उर्जा प्रदान करण में हिनजो इंसोलिन जो ॾाढो मतिलब रोल थींदो आहे हे असांजे टोटली ऑर्गंस खे जवान रखंदी आहे जेका इंसोलिन आहे हिकिड़ी इंसोलिन असांजे हार्ड खे बिल्कुलु जवान रखंदी आहे असांजी किडनीअ खे जवान रखंदी आहे असांजे लीवर खे ठीकु रखंदी आहे ऐं पूरी पाचन शक्ती खे ठीकु करण में इंसोलिन जो ॾाढो वॾो कम आहे ॿियो मुंहिंजो पसंदीदा आहे भस्त्रिका प्राणायाम अनुलोम विलोम हे ॿई जेके श्वसन क्रियाऊं आहिनि हे असांजी श्वसन क्रिया खे ऐं पाचन क्रिया खे ऐं उत्सर्जन क्रिया खे उत्सर्जन क्रिया बोले तो असांजे जेके पघार आहे या असांजो यूरिन आहे या जेको असांजो टॉयलेट आहे हीअ अगरि असांजो ठीकु आहे ऐं असांजो पेट बिल्कुलु ठीकु आहे त असां इसी श्वसन क्रिया जे द्वारा असां हिनखे बिल्कुलु ठीकु करे सघंदा आहियूं हे मुंहिजो बिल्कुलु पसंदीदा क्रियाऊं आहिनि बाक़ी मुंहिंजो हिकिड़ो आहे हल आसन हलासन बि ॾाढो बढ़िया आहे इन्हीअ में बिल्कुलु आसमान जी तरफ़ पैर सिधा करे लेटी करे पैर मथे खणी वञूं पोइ उनखे उभो करे बिल्कुलु बैक खणी वञो ऐं इन्हीअ में बैक बोन में जेको खिचाव ईंदो आहे उनमें लचीलो पन ईंदो आहे त उन्हीअ में असांजी जेका बैक बोन आहे उहा बिल्कुलु स्वस्थ्यु रहंदी आहे हे टे चारि आसन ॾाढा ईंअ त चेप्टर ॾाढो लंबो आहे कॾहिं मौक़ो मिलंदो त पोइ उन्हीअ में तव्हांखे ॿुधायो वेंदो त हीअंर मां तव्हांखे टे चारि आसन ॿुधाया त इए बसि थैंक्यू